हमरा एक साइकिल खरीदैके रहै रऽ जी जी साइकिल हमरा खरीदैके छै तऽ कोन कोन साइकिल छै अपनेके पास

अच्छा छओ हजार पाँच सए पचास आ एभनके हँ हीरोके पैंसठ सए अथि तीनोंमे मजबूत कोन साइकिल होतै हमरा एटलस

जी जी बढ़ियें होइ छै ने बेहतर अच्छा एटलस की दाम बतेलियै रह अच्छा छऽ पैंसठ सए मोटा मोटी हँ पैंसठ सएमे अच्छा ओकरा गैरंटी कए साल लए लै छै